हैलो नमस्ते भइया तुस चुनी लाल बोल्ला नै अच्छा में केह् आक्खदे मेरे गेस्ट आवा दे फॉरेन दा ते उंदे आस्तै कमरा चाहिदा हा कुदै आवा दे पंज छे फॉरेन दा औने बाऽ सारा किश चाहिदा भी बाथरूम सारा किश चाहिदा शैल अच्छा अच्छा अच्छा ते उंदे खानै आस्तै खानै आस्तै केह् ऐ उंदे आस्तै इत्थें आं आं अं अच्छा अच्छा अच्छा ते कमरे दा केह् रेट ऐ थुआढ़े दा ठीक ऐ दस्स ज्हार देई ओड़गे पर बेस्ट होना चाहिदा अच्छा तां ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी कल्ल आई जाना उनें अच्छा